खाना बनाते समय हम सबसे पहले सब्ज़ी को काटने के लिए चाकू या दाँत का उपयोग करते हैं और खाना वाना सब्ज़ी काटने के लिए आलू छिलने को उपयोगी करते हैं और उसके बाद हम भगोनी का भगोनी चंद चम्मच चमचा वैसे ढकने के लिए कोई बर्तन हो को उपयोग करते हैं क्योंकि हमें इस इन उपकरणों से उपयोग करने से हमें खाना बनाने में या सब्ज़ी काटने में परेशानी नहीं आती है